हांव मडगांव बसीन वयतां आनी बस चलय बसी बसले कडे बसल्यार सीट मेळना ड्रायवर फास्ट चलयता ब्रेक मारता मदे लोक आडकोण एकामेकाचे पडोन पडटा आनी मागीर लोकांक त्रास जाता आनी हे ड्रायवरूय फास्ट चलयता गाडयो आनी लोकांक त्रास करता आतां तेंच्यानी एक बसी ह्यो सवका चलोवपा जाय आनी लोकां बरे भाशेन व्हरों जाय आनी पावपा जाय एक्सिडेंट जाता लोक पडटा कोणूय मरता अशें करून जाता आतां तेंच ड्रायवरांनी बरें करून व्हरोन लोकांक बरें करून पायन बरें करून हाडपा जाय देव बरें करूं